आङो जोंनि बर'नि सोमोन्दै अनला ओंख्रिखौ जोबोद मोजां मोनो जोंहा अनलाखौ जोङो माइरंनिफ्राय उवालाव गुन्दै देनानै नाफोरजों संनानै जायो आरो नारजि फोरजोंबो लगायनानै जायो आरो जोङो जाहैबाय बे नार्जिखौ जोङो नार्जि दोलोबो जायो नाफाम जोंबो लगायनानै जायो आरो जोङो थास' आथिंखौबो जोङो ना गोरानफोरजों लगायनानै जायो आरो जोङो गोदोनि दिनाव जोङो खफिखौबो जोङो गोबोरखि हासारजों मोजां गाइनानै गोदै गोथाव जायोमोन आरो लोगोसे जोङो जायो गोदोनि दिनाव जोङो बे बायदिनो जोङो लावफोर गाइब्लाबो गोबोरखि होन्नानै लाउफोरखौ मोजां गोबोरखि लगायनानै गायनानै गोदै गोथाव जायोमोन आरो लावफ्राबो मोजां रुयजोबोमोन आरो जोङो सबाय ओंख्रि जायो बर'फ्रा सबायखौ जोङो एवग्रोयो सारायाव एसे एवदबनानै उवालाव मोजां जोंनि हिनजावफ्रा देनानै एसे जावस्रो लायनानै खारै एसे होनानै सबायखौ दाउफोरजोंबो जायो जहलजोंबो जायो जों बेबायदिनो जायोमोन आरो बेनिफ्राय जोङो जाबावो ओंख्रिखौ लाफा लाफा ओंख्रिफोर जायो जोङो लाफा दोलो जायो खारै एसे होनानै आरो ओरैनो मैद्रुबो जायो बेबायदि जायो लाइफोरबो जायो जों गोबां बेबायदिनो ओंख्रि जायोमोन आरो दा जोङो दानि मुगायाव नुबाय जोङो दानि बे मैगंफोर ओंखारनायफ्रा खफिफ्रा बे फुल खफिफ्रा जोङो हाथायनिफ्राय बायनानै लाबोयो नाथाय मनानिफ्राय दिहुनबानो माबा मुलि सो मोनामनाय मोनो दा जों बेफोरखौ बारा जानो मोजां मोना मोनो आरो जोङो दा बे फुलखफि फोरखौबो जोङो दा जों गाइयो जोंहा गोबोरखिनि मोजां गोबोरखिखौ दुफु दुफु सिग्लिनानै बे हाजों लगायनानै जों गायनाय जायो दा जोङो बेखौबो गोथाव जानाय जायो आरो बे फुल खफिफोरखौबो बेनिफ्राय जोङो फिथाय सामथाइखौ जायो गोदो जोङो नारें जुमब्रा बेफोरखौ जोङो लेबनानै संख्रि लगाय लायनानै बानलु लगाय लायनानै जायो जायोमोन आरो आरो जलफि फिथायखौ जोङो थाइब्रै थाइबा सयथा गाहाम जोङो ओरैनो अरखावनानै जायोमोन अख्रुबनानै बे बायदिनो नारें आसिफोरखौ बिदिनो थाइब्रै थाइबा जायोमोन दा जोङो नुबोबाय दानि माबायाव बे सालान सफैनाय आफेल थाफेल बेफोरखौथ' जाब्लाबो एसे मोनामनाय मोनो ओंखायनो बारा मोजां मोना आरो जों दा बे आफेलफोरखौ आरो जों आवगायाव जायोमोन जोंना जोङो बे थालेर जाहुवा गोदै गोनाङा बेखौ हालेवनायाव लांनानै दसे जिरायनायाव जोङो थायनै थाइथाम गाहाम जोङो बोखानानै जायोमोन आरो मा आलिआव दसे जिराय लायनानै बे फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै बेजोंबो जोङो उखैनायखौ एसे मोजां मोनोमोन आरो जाहैबाय जोङो गोदो अनेख था बिदिनो जाबोबाय फिथा सामथाइखौ जोङो सुमफ्राम फिथाय बेखौबो अरखावनानै जा जायोमोन अरख्रुबनानै दाथ' नुबाय दानि फिथाइ सामथाइफ्रा ओरैनो गोमोनल' नुयो आफेलफ्रा नाथाय अरखावनानै जायोब्ला माबा राखाब खाब बेफोरखौ बारा मोजां मोननाय आरो मोननाय मोना जों दा ओमफ्राय ओंख्रिखौबो जोङो दा दानि बे ओंख्रिफ्रा जेन'बा बे फोर्ला थोर्लाफ्रा जोंहा न'नि गायनानै जानाया गोदै मोजां संनानै जायो जोङो नाथाय बे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राइ बस्थाखि बस्था लाबोनाय बे मैगं फोरखौ जाफैबाय मोजां मथ' रसखौनो मोननाय जाया ओंखायनो बारा मोजां जानाय बायदि मोना आरो गोदो जोङो जायो नाफाम बिदै नाफामखौ बिदै खालामनानै मोजां बिदै खालामनानै जायोमोन ओंंखामजों आरो नाफामखौ नारजि जोंबो जायोमोन बे बायदिनो आवगायाव जोङो न'नि गासिबो जिनिसफोरखौ मोजां थयारि खालामनानैसो जानाय जायोमोन आरो मा आरो जोङो आवगायाव बे अनला मेवाय अबसे दाबो जायो अनला मेवायखौ जोङो आवगाइनिफ्रायनो जोङो अनला मेवाय संनानै जायो बेव मेवायखौ जाहैबाय जोङो दाननोसै दानना होनानै हिनजावफ्रा लेबबाय लेबनानै खारै एसे होस्रो लायनानै मोजां एसे एवदबबाय एवदबनानै दै होबाय होनानै दै होनानै गोदौ होनानै जोङो बे माइरं गुन्दैखौ अनलाखौ मोजां होनानै गोदौ होनानै बेखौबो जोङो मोजां गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय आरो मा दाथ' जोङो नुबाय बे माबा जाहैबाय हाथाय बाजारनिल' मैगं जानाय दा बेफ्रावबो जोंनि माखासे मानसिफ्रा बेमार आजाराव गोग्लैनाय बायदि नुदों आरो दा जोंनि बे जायगायाव अबसे लामा सामाफ्रा एसे मोजाङै जाजोबबाय आरो हान्था मेलाफ्रा मोजां जाजोबबाय आरो दा नुबाय जोंनि बे माबाफ्राव बांद्राय गोदोसोनाय बेफोरखौ नुनाय मोनाखिसै दा जोङो जोंनि नुनायाव जोंनि दासिम नुनायाव जोङो दाबो अबसे माबायो जोङो बे आवगायनि जोंनि गोदोनि बादियैनो जोङो माखासे जिनिसफोरखौ मैगं थाइगंफोरखौ बा जिखुनु जिनिस फोरखौ जोङो बाहायो जेरै जोङो दंफांनि नांगोल दाननानै मोसौजों हालेवनानै मोजां खेथि खालामो जोङो नांगौ नांगौ खेथिफोर खालामो ट्रेक्टर जोंल' नङा जोङो नांगालजोंबो हालेवनानै बिदिनो मैगं थाइगं मोजां दुनदियाफोर दुनदिया जाहैबाय जोंनि गासिबो ओंख्रिफ्रावनो होनानै जाजोब जानाय फियर जिनिस जोङो बेखौ मावनानै जायो बेनिखाय बेबायदिनो जोङो दासिमबो जोङो बे जोंनि नांगौ नांगौ जिनिस फोरखौ दासिमबो जोङो आवगायनि बादियैनो मावगासिनो दङ जों गारजोबाखै दा साइन्स नि मुगाब्लाबो जोंनि गोदोनि बे माखासे जिनिसा जोङो मावगासिनो दङ जों गारजोबनो हायाखै जोंहा जोंनि बैसो जानाय मानसिफ्रा जोङो आवगायनि बे जेरै मावनानै मैगं थाइगं दिहुननानै जों मोजां रोखोमनि जालाङो बेबायदिनो जोङो जा जायो जागासिनोबो दङ जेरै माइ दै फोरखौ जोङो नांगौ बायदि मावनाय जेरै माइसालि माइ जोसा माइ बेबायदिनो माइब्रा माइ जों बेफोरखौ दा मावगासिनो दङ जोङो बेफोर बायदिनो जेरै माइब्रा माइफोरखौ जोङो सौवराय सौवराय सौनानै जायो बे सौवरायखौ जोङो उवालावसो सौवनानै जायोमोन दा सौवराय लादुरा होनो बे उवालाव सौवनानै जानायखौ सौवराय लादुरा जोङो बेबायदिनो सौनानै जायोमोन फिथाखौ गोदो जोङो बे जोसानि फिथा बेखौ अन देनानै थिंख्लिआव हमनानै जायोमोन आरो माबा होनानै मा सिबिं एसे एवदब लायनानै सिबिंखौ सारायाव एसे एवदबदो एवदबनानै सारायाव एवदबनानै एसे बेखौ एसे गुसु खालामनानै जोंनि हिनजावफ्रा उवालाव गाइहेनजों एसे सौदबनानै बेबायदिनो एसे सिनि एसे लगायनानै बेबायदिनो जों फिथाखौ थिंख्लिआव हमनानै बे सिथ्रिजों खेथलि मोखां नङाबा खुरै फिसायाव बे बायदिनो थिंख्लि गोदोनि बे थिंख्लि हा माबानि दोस्रावनि थिंख्लिसोमोन आरो मा बियो गोदोनि बे दोस्रावनि थिंख्लिया माबाया बे बेद्लाबला बायामोन आरो मा गोदो बेवहायसो हमनाय जायोमोन हमनानै मोजां मथ' जों जायोमोन आरो मा